साँपके काटऽके बचऽके उपाय जेना ओ साँप कटै छै ओहिके बाद ओकरा रस्सीसँ बान्हि देबऽके चाही आओर ओतऽ ब्लेड लऽ कऽ काटि देबऽके चाही आओर ओहिसँ बचऽके उपाय भेलै जूता पहिनकऽ चलू या अहाँ आओर जूता पहिनकऽ चलू ई तऽ भेलै